हैलो जी हैलो हाँ बोलो हाँ जी रामेश्वर जी बोल रहे हैं बोलो अच्छा हाँ जी क्या हो गया था उसको अपने पानी वानी पिलाया उसको थोड़ा रिलेक्स करवाओ उसको अच्छा आपने उसको खाना वाना खिलाया क्या वो खाना लेके आया था साथ में खाना खिला दो उसको मैं तब तक क्या है मैं आ रहा हूँ उसको लेने के लिए अच्छा तो आप ऐसा करो उसको पंखे के नीचे बैठा के रखो या कूलर चला दो क्या है कि थोड़ा घबराहट हो रहा है ना उसको थोड़ा अच्छा ही फील होगा और मैं उसको लेने के लिए आ रहा हूँ फिर देखो अभी तो क्या है की है ना मैं ऑफिस में हूँ तो ऑफिस से जैसे ही मैं थोड़ा लंच का टाइम होगा तब तुरंत में उसको लेने के लिए आ जाऊंगा क्या है की अभी थोड़ा मैं काम में लगा हूँ तो उसको आप है ना थोड़ा रिलैक्स करवाओ तब तक आप बोलो कि आपके पापा आ रहे हैं तो इसलिए फिर में आ जाएगा आपको लेने के लिए हाँ मैं एक दो घंटे बाद जाऊंगा अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो मैं उसकी मम्मी को भेज देता हूँ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं मैं उनकी मम्मी को भेज देता हूँ अगर ज़्यादा हो तो मैं उनको लेने के लिए आता हूँ अगर एक दो घंटे आप रुक जाओ की हाँ हम ध्यान रखेंगे तो मैं उसको एक घंटे बाद तो मैं खुद आ जाऊंगा लेने हाँ तो उनसे बोलो की है ना आपके पापा आ रहा है थोड़ा क्या है ऑफिस का काम है तो आपको लेने के लिए तो उनको बोलना की इतना टाइम लगेगा क्या है कि ऑफिस में काम था तो एक घंटा लग जाएगा तो आने में इसलिए हाँ ठीक में ऐसा करो उसको बोल दो मैं आ रहा हूँ थोड़ी बहुत देर में एक घंटे लग जाऐगा मेरे को आने में इसलिए हाँ ठीक है सर